आंनि अर्डारनि थाखाय रां होनाया जाफुंदों ना जाफुङाखै नाय थासारि नोंथाङा नोंथांनि जाग्रा अर्डारनि थाखाय रां होबाय नाथाय बे रां होनाया जाफुंदों ना जाफुङाखै बिखौ नोंथाङा रोखा नङा नोंथाङा बे एप एबा वेबसाइटखौ खुलि आरो बे अर्डारनि थाखाय रां हरनाया जाफुंदों ना जाफुङाखै नाय